घर में असांजे जॾहिं ॿारु नंढो हूंदो आहे न्यू बोर्न बेबी जेके चइबो आहे हुन टाइम ते असां हुन जी ॾाढी केयर करण लाइ करे साफ़ु सफ़ाई जो विशेष करे ध्यानु रखंदा आहियूं जंहिंजे करे ॿार खे कंहिं ॻाल्हि जी बि बीमारी सां परिते हुजे हुन खे कंहिं ॻाल्हि जी तकलीफ़ु न थिए ऐं हुन जे करे असां जेतिरो क़दरु थी सघंदो आहे साफ़ु सफ़ाई जो ऐं विशेष कर मतिलबु अगरि असां हुन खे मतिलबु उन खे ईअं महसूसु कराईंदा आहियूं ॿार खे की जेको अगरि ॿाहिरां अचे बि थो त पहिरीं पंहिंजा हथनि खे साफ़ु करे सैनिटाइज़ करे करे पोइ हुन खां पोइ ॿार खे जे टच करे या खणे ॿार खे हंज में त हुन जी काई दिक़त कोन हूंदी आहे पर ॿार जो असां विशेष करे ध्यानु रखंदा आहियूं की ॿारु असांजो सुठे वातावरण में ऐं हुन खे कंहिं ॻाल्हि जी तकलीफ़ु न थिए उन खे बीमारी ऐं काई तकलीफ़ु हुजे या बीमारी थिए हुन हिसाब सां असां जेतिरो क़दरु थी सघंदा आहियूं पंहिंजे ॿार लाइ हर कोशिशि कंदा आहियूं की हुन खे स्वस्थ जीवन जीए सुठे नमूने सां मतिलबु हो पंहिंजे जीवन जो जेको आहे मतिलबु तकलीफ़ु न थिए हुन खे कंहिं ॻाल्हि जी बि कंहिं ॻाल्हि जी बि परेशानी न हुजे हुन खे साफ़ु सफ़ाई जो विशेष ख़्यालु कंदा आहियूं सियारे जे टाइम ते बि असां पंहिंजे हिसाब सां सुठे नमूने सां कंबलु वंबल हे हो हुन खे मतिलबु जीअं की मतिलबु ॿार खे थधि न लॻे हुन खे मतिलबु फ्लू न थिए हुन जो बि ख़्यालु रखंदा आहियूं वरी गर्मी हूंदी आहे त गर्मीअ में बि गर्मीअ में कोटन जा कपिड़ा जेके चवंदा आहिनि ॿार लाइ ऐं खुलो हिसाबु किताबु हूंदो आहे ॿार लाइ जेको मतिलबु सम्झो गद्दा वद्दा जेके आहिनि हिकदमि मतिलबु कोर्टन टाइप में मतिलबु हुन जो विशेष ख़्यालु कंदा आहियूं वरी अगरि बारिश जो टाइम हूंदो आहे त हुन में बि असां ध्यानु कंदा आहियूं ॿार लाइ की हुन खे थधि न लॻे मींहं में पुसे न ॿार जो विशेष ख़्यालु करे ॿाहिरि वठी वेंदा आहियूं त बक़ाइदा मतिलबु हुन जो पूरी सैफ्टी करे करे पंहिंजे हिसाब सां ॿार खे जीअं हो नंढो ॿारु आहे त नंढे ॿार में छा हूंदो आहे की इंफैक्शन जल्दी पकिड़ींदो आहे न हुन खे हुन इंफैक्शन सां बचाइण लाइ करे जेतिरो तमामु तमामु कोशिशि हूंदियूं आहिनि हो कोशिशि सॼी खणंदा आहियूं जीअं की ॿार खे कंहिं ॻाल्हि जी बि परेशानी कोन थिए हो बीमारु कोन थिए असांजो ॿारु जेको आहे घर जो होई असांजो चिराग़ु आहे त हुन लाइ त जेतिरो क़दरु थी सघंदो आहे हुन हिसाब सां असां हुन लाइ सभु कंदा आहियूं ऐं जंहिंजे करे की हुन खे बीमारी सां ऐं हो सुठे नमूने जीवन पंहिंजो हिकिड़ो तंदुरुस्तु ॿारु जेको हूंदो आहे हुन हिसाब सां पंहिंजो जीवन जो करे